میں نے ایک کتاب پڑھی تھی چہار درویش جس کا نام ہے اور جو میر امن کی لکھی ہوئی ہے اور یہ میں نے کیا کہتے ہیں جامعہ ملیہ کے بک اسٹور سے خریدی تھی جوکہ میرے کیا کہتے ہیں کورس میں بھی شامل تھی گریجویشن کے تو یہ کتاب میں نے پڑھی اور مجھے بہت اچھی لگی اور جس طرح سے انہوں نے چار درویشوں کے قصے کو بیان کیا اور جس انداز میں بیان کیا ہے وہ بہت اچھا انداز تھا اور ایک طرح سے افسانے کا انداز تھا جس کو لوگ کوئی بھی پڑھے تو اسے بار بار پڑھے اور اسے پڑھ کر اس میں لطف محسوس ہو تو مجھے بہت اچھی لگی وہ کتاب